हम एकटा हम बाहर रही हमर पिताजी गुजरि गेलाह तऽ हमर दुनू भाय हम दुनू छोट भाय रही दिल्लीमे तऽ बड़ा निर्णय बड़ा ई लागे की जे आब अहाँसब एबय तऽ ओ पापाके अहाँकेँ जे पिताजी अछि त हुनका जे छै पञ्चतत्वमे विलीन हेताह लेकिन हमसभ कहलहुँ हमराअरके तऽ आबयमे तऽ लेट होयत ओय समयमे ओतेक साधन नहि रहए तऽ बड़ऽ भाय हमर गाममे रहय तऽ हमसभ कहलहुँ हुनका कि जे अहाँ हुनका जतेक जल्दी पञ्चतत्वमे विलीन करी ओतेक बढिआँ रहतैय अपना अर खातिर आ हमराअरके आबयमे लेट लागतैय तेँ हुनका रखबाक नीक नहि रहतैय तऽ हमरा लागैय जे हम ओ निर्णय जे लेने रहहुँ जे हुनका जे जतेक जल्दी पञ्चतत्वमे विलीन करल जाय ओतेक नीक रहतैय चूँकि माँके स्थिति ठीक नहि रहय ओय लए कए जे हमरा अर के आबयमे लागथियै छत्तीससे अठतालिस घंटा ओहिसे पहिले पिताजीकेँ जे कहलहुँ की नहि बड़ भाय ओहिठाम छथि तऽ हुनकेसँ ओकरा मुखाग्नि देल जाय हमरा एकटा ई निर्णय हमरा बड़ा नीक लागल हम इ कयलहुँ